उन्दै समनिफ्राय आं फराय फरायबोनाय समनिफ्राय जोंनि फरायनाय समाव बहुथ फोरोंगिरिनि आंखालमोन बे समाव जोङो बर' मेडियाम फरायदोंमोन बर' मेडियाम फरायबाबो बे जोंनि समावथ' देब'नागिरि आखर नङामोन सिगां समान स्क्रिप्टखौबो इसे मोनबोदों मास मोनसे मोननैसो बेनि उनाव आरो असमिया आखर जादों असमिया आखर खौबो जों फरायासै उनाव देब'नागिरि मोननायसै देब'नागिरि आख'रैनो जोङो फरायबोनायसै फरायै फरायै जेला एम इ स्कुल मोनो अब्ला बे देब'नागिरि आखरानो जानायसै आरो जेब्लानिफ्राय एम इ स्कुलाव गलाङो अब्ला बे समनिफ्रायनो जोंनि दिनाव इंलिस कुइसना इंलिसनिसो जानायसै बुहुत दुखुनांथाव बाथ्रा जों बर' मेडियाम फरायबाबो बर'नि कुइसन मोनामोन आरो बे समावहाय फोरोंगिरिनि जोबोद आंखालमोन फोरोंगिरिफोरखौनो मोनामोन खिसुमान एसामिस मेडियामनिफ्राय स्कुलाव बर' मेडियाम आरो जेनेरेल हारसा मेडियाम बेबो हारसानि मास्टारफ्रासो बुजायोमोन थथ' थाथा अब्लाबो बे समावथ' जोङो बे ग्रा गामिनि मानसिफ्रा आसामिसनबो रोङामोन बुहुत दुखुनि बाथ्रामोन जेला आरो थाङै थाङै एम इ स्कुलनिफ्राय हाइ स्कुलाव बारलाङो अब्ला बे समाव मा जानाय जोंनि एग्जामनि कुइसना अनलि इंलिस आरो बड'ल' जानायसै आरो एसामिस बहुत दुखुनांथाव आरो जेला मेट्रिक फाइनाल होयो बे समावबो अनलि इंलिस आरो इंलिस आरो बड' एसामिस जानायसै खिसुमान औ बड' गैयामोन अनलि इंलिस अनलि नङा इंलिस आरो एसामिसल' जानायसै मेट्रिक फाइनालनि समावबो बे समाव खिसुमान जोंनि समावनो बुहुत कुइसन बुजियैयाव मेट्रिक आन्जादाव गोलैसोना थानांदों मानो होमबा जों फरायै फरायै बर' मेडियाम फरायबोबाय थाखोसेनिफ्राय नाथाय जेला हाइ स्कुल जोबथा आन्जाद होयो मेट्रिक आन्जाद अब्ला बे आन्जादाव कुइसन पेपारा इंलिस आरो एसामिसल' जायो बेबायदि खेथ्र'वाव बहुत गोबां बर' मेडियामनि गथ'फ्रा फेल जानानै थालांदों आंबो बिबदिनो फेल जानानै थालांदों आरो बे समाव नाइनटिन ओइटिफरनिफ्रायनो जोंनि उपेन ब्रह्मआ आबसुनि आन्दालन जानायसै बुहुत दाङा दावराव दावसि जालायनायसै गामियाव थानो हानाय जाया जानायसै आरो आन्जाद होनाय समावबो आन्जाद हलावनो बेटेलेन आसाम बेटेलेन चेकिं खालामलायनाय जादों आरो गेराव फाइनाल सेन्ट्रारखौनो बेंखननानै दिउथि थाजोबोमोन आसाम बेटेलेना अब्लाबो जेनथेन आन्जादखौ होनायसै आरो बे समावनो बुहुत नाङा फाङा दाय गैयैखोबो दाय गोनां होन्नानै बुहुत मानसिखौनो हमना लांना हारा हास्टि खालामदों जेलाव दोन्दों न'वाव थानो हायै जानायसै जोङो बे समनिफ्रायनो जोंनि फरायनाया थुंगेनायसै बुहुत दुखुनांथाव खोथा मा खालामगोन न'वाव थानो हाला हमनानै लांलाबायनानै लकाबाव जोबहैदों जोबथेसालियाव आरो गोबांखौनो बुहुत गाज्रियै बुदों दाय गैयैखौबाबो लांनानै आथिंखौ गोजौवाव खागदावनानै खर'खौ गाहायाव खालामनानै गोबां बुग्लिदों बुग्लिजादों बे समफ्रायनो आङो फरायनायखौ गारनानै न'निफ्राय गुबुन फारसे दावबायलांनायसै आरो आङो नाइनटिन ओइथिसेभेनाव मेट्रिक फाइनाल होदोंमोन बेनि उनाव आङो न'वाव थानो हायैनि थाखाय बे आन्दलन उपेन ब्रह्म आबसुनि आन्दलन समाव बे किमिन होन्नाय जायगायाव आङो नाइन आसाम राइफलाव हाबनानै थाहैनायसै नाथाय बेयावबो पारमानेन्टलि साख्रि जायाखैमोन माने इउनिटनि लेफटेनेन्ड कर्नेल पुल कर्नेला साहाबा लाखिनानै दोनदोंमोन आंखौ फारामाव बेयावनो आं थ्रि इयार्स मावनायसै नाइनटिन नाइटिअवानसिम अब्ला नाइनटिन नाइनटिअवानाव आङो बेनिफ्राय जेबो सुबिदा मोनैलाय ओंखारफिननायसै ओंखारफिन्ना आङो जरामफुर फारसे ओरै बरमा बर्डार फारसे ओंखारलाङो बेनि उनाव बेयाव से नै बोसोरसो थानानै नाइनटिन नाइटिसेभेनाव जुलि जानायसै बुहुत दुखुनि बाथ्रा दासिमहालागै जेबो राहा मोनाखै गोबां दुखुनि बाथ्रा दाथ' आंहा सोलोंथायबो गैला जेबो गैला आरो जेबो सुबिदा गैला आनइमप्लयमेन्ट जाबाय दा आङो न'वाव ओरैनो थायो बायदिसिना मिस्ट्रि खामानि मावो आरो माब्लाबा माब्लाबा बायदिसिना खामानिफोर मावलाबायनानै थायो बेबायदिनो नख'रखौ आङो दा सलायनांगासिनो दं दाबो आंनि फरियाला फिसाजो सानै आरो फिसाला सानै आरो जों बोराइ बुरि सयजन गासै बेबायदिनो जोङो आथिखाल मुगायाव बा आथिखालाव आङो आंनि जिउखौ बिदिनो दैदेनलांगासिनो दं नाथाय दासिमबो जेबो गभमेन्टनिफ्राय जेबो राहा मोनाखै दा जेबो सुबिदा मोनाखै मा खालामनो बेबायदिनो आंनि जिउ दिङायाव आङो बुहुत दुखुनि गेजेरजों आथिखालाव दैदेनलांगासिनो आरो फिसाजो सानै दं फिसाजो सानैया दा सासे डिग्रि डिग्रियाव मोनबायमोन डिग्रियाव मोनना आङो दा लाइनाव फरायहोदों आरो उन्दै हिन्जावसाया हाईयार सेकेण्डारि फाइनाल होदों फिसाला सानैखोबौ आं सिगां रांनि आंखालावनो फरायहोनो हालिया